होइथ पाठसालायाव थांनोलै बै सरकारनि डाक्टरनाव

मोजां डक्टर दंथ' र' डाक्टरनि नामा गौतमलै गौतम अह बेयो मंगलबार बिनिफ्राय बिस्तिबार एह बारा थायो बेयो बे गौतमा थाङो थाङो थांगोन थां बेनि न'आवनो लां थांलै नों थां अह दङ र' उम उम दे दे दे आंबो न'आव रायलायग्रोनि र' माबाखौ उसुबिदा खोन्थायो नामा गाबोन रिजाल्ट होगोन दे आं गाबोन रिजाल्ट होगोन दे

अह